भारत में ऐसे कई बिजनेसमेन इंडस्ट्री वाले नेता हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी पढ़ाई लिखाई मनोरंजन व्यापार ट्रांसपोर्ट जेसे क्षेत्रों में कई बदलाव किए हैं भारत के नेता श्री श्री राजेन्द्र गाँधी जी ने हमारे देश में सबसे पहले कम्पूटर ले आकर आय कम्पूटर से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा कप्यूटर के द्वारा पढ़ाई लिखाई बहुत आसान हो गई है कंप्यूटर के द्वारा आजकल बैंको रेलवे स्टेशन और सरकारी आफिस में बहुत बदलाव आए हैं पहले हर काम करने के लिए कॉपी पेन का इस्तेमाल होता था और अब समय भी काफी लग जाता था और कम्प्यूटर से बहुत काम आसान हो गया और टाइम भी बच जाता है हम देश विदेशों की ख़बर भी आसानी से हमें कम्प्यूटर के द्वारा आसानी से पता चल जाती है